हंजी शाह जी नमस्ते बस ठीक ठाक महाराज तुस सनाऔ कुद्धर दकान उप्पर ओ अच्छा में सर बंधे शंदे बनाने थोह्डे़ हां ब्याह हा जरो मुडे़ दा ते भला केह् रेट शेट चला दा ऐ अच्छा छपुजां सतुंजा हे में चाहिदा हा कोई तिन तोले तक हां ते एहदे बिच असें दो त्रै आइटमां बनानी ना हां जियां मतलब हून इक असें टिक्का बनाना ऐ ते दो झुमके बनाने न ते इक कोई हार बनाना निक्का जेहा हूं एह् होई जाग त्रै तोले च भला कम्पलीट ऐ हां इक हार निक्का जेहा कोई अच्छा अच्छा किन्ना बनी जाग भला ऐ टोटल एह् त्रै तोले च अच्छा हंजी अच्छा ते चलो अजे कोई टैंम नेईं ऐ ते में अगले हफते तकर लागा चकर थुआढ़े कोल अच्छा ते अंडवास किन्ना देना पौना तुसेंगी अच्छा दे मतलब जेहडा बाकी रेही जाग पजांह् इक हजार ते एह् फिह् जिसलै समान लेगे ते उसलै करी ओङगे थुआढ़े कन्नै ठीक है ना अच्छा